کھیلوں کو فروغ دینا اہم ہے لیکن اس میں رقم کی توسیع کے ساتھ ساتھ معقولیات اور انفاک کے درست استعمال بھی شامل ہوتا ہے اگر مجھے موقع ملتا کہ میں ہندوستان کے کھیلوں کے میدان کو بہتر بناؤں تو میں تربیتی مواد کی تخلیق تربیتی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور جوانوں کی تربیت کو تسلیم کرنے کی کوشش کروں گا مختلف کھیلوں کے لیے مواقع فراہم کرنا کھلاڑیوں کی تربیتی سطح کو بڑھانا اور بین الاقوامی رقبوں میں شرکت کی تسہیل کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے